गोवान अशीं दोन तीन हॉस्पिटलां आहत जीं व्हडल्या व्हडल्या डिझीजांचे ट्रिटमँट दिता जशें की जी ऍम सी हॉस्पिटल आहा ह्यां हॉस्पिटल खुबश्या डिझीजांचेर ट्रिटमँट दिता कॅन्सराचेर सुद्दां ट्रिटमँट दिता जर तुमी दीन दयाळ योजना वापरल्यात किंवां आयुशमान भारत हेंचे योजना वापरल्या जाल्यार पयशे खूब म्हटल्यार खूबच कमी पे करपाक पडटत आनी तुमकां बऱ्यो सर्विसीस प्रोवायड करतात जी ऍम सी ह्या हॉस्पिटलान खरी बरी सर्वीस प्रोवायड जाता तुमकां सेम सर्वीस दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां मेळटली जशें की मणीपाल हॉस्पिटल आसा थंयसर सुद्दां कॅन्सराची ट्रिटमँट जाता बट त्या हॉस्पिटलांनी खुबच पयशे तुमकां वयतले खूब म्हटल्यार खुबच पयशे जे गरीबांक परवडचें ना आनी गरीबांक न परवडल्या कारणान गरीब थंय वचपाक सोदिनात आनी ते गवरमॅंट हॉस्पिटलां प्रिफर करतात जशें की जी ऍम सी आनी खुबशीं अशीं गव्हवरमॅंट हॉस्पिटलां आसत गोंयान बट ती चड व्हडले व्हडले डिझीस क्युअर करपाक शकना पण जी ऍम सी असा ह्या हॉस्पिटल आसा जितून खुबशे कॅन्सर म्हणूं नाका आनी कसले हार्ट डिझीजीस सगळे सगळ्यांचे ट्रिटमँट प्रोवायड करता गवरमँट आनी ही हॉस्पिटलां खूब मातशी पयस कशीं आहत म्हटल्यार सँटर ऑफ गोवाक आसात सो पेडण्यांतले नॉर्थ गोवाचे लोक जे आहत ते झब्ब करून जाय तशें वसांक शकनात थंयसर म्हटल्यार तेंकां त्रास पडटा थंय पावपाक कित्याक की तेंचे कडेन थोडे थोडे गरीब लोक आहत तेंचे कडेन तेंचे गाडयो ना थंय वचांक तश्या तरेन सावथ गोवाचे म्हटल्यार केप्यां काणकोण त्या सायडीकच्या लोकांक सुद्दां येवपाक खूब त्रास पडटात आतां जर कहली ऍमरजंसी येयली जाल्यार ती आपल्या लागींच्या हॉस्पिटलान वयतात बट ते तो हॉस्पिटल तेंकां सजॅश्ट करता की जी ऍम सीन वचा आनी खूब कमी टायम आसल्या कारणान आनी डिस्टंस खूब चड आसल्या कारणान तेंकां थंय येवप पॉसिबल जायना ऑर अ पेशंटाचें चड त्रास वाडटात सो अशी हरशीं जे ट्रिटमँट आसत ते म्हटल्यार अशे तालुका तालुकांनी प्रोवायड करपाक जाय तेंच्यांनी म्हटल्यार तालुको हॉस्पिटल्स बी आसत तशी ऍश्टाब्लीश करूंक जायी चड पयस पडटात असलीं हॉस्पिटलां नाका